नमस्ते हाँ मुझे सुभाष के अब जाना है होलसेलर के पास कपड़ा लेने तो सुभाष के होलसेलर जो कपड़े वाले हैं सुभाष

हाँ हाँ वहाँ से कपड़ा लेना था अरे वहाँ पर जैसे सस्ता देते हैं अच्छा सामान देते हैं ज़्यादा लेना है ना

हाँ

क्योंकि सर मेरी ब्यूटी पार्लर की दुकान है मुझे लहंगा ही सब में से होल थोक रेट में लेना था हाँ हाँ आप सही रेट लगा देंगे कि नहीं हाँ कैसा कैसा रेट लगेगा

हाँ

अच्छा जैसे सर जी सर मेरी ब्यूटी पार्लर की दुकान है तो मुझे लहंगा लेना था इसी लिए हम सुभाष उनकी दुकान पर जाते हैं लेते हैं हाँ तो इसी लिए कॉल किए थी

अच्छा

हम सीख लेंगे जैसे थोक रेट मे लेना था तभी देंगे तो बताएँगे कितना चल रहा है कितना नहीं चल रहा है ये तो बता सकते हैं

हाँ हाँ ठीक है सर नमस्ते